हेलो जी हाँ बोलू हँ कि सब होइ छै हँ आओर कि हँ आओर कि होइ छै बोखार रहै छै हँ आओर किछु होइ छै हँ आओर किछु आओर किछु होइ यऽ तऽ देह हाथमे नोचनी छै नोचिते नोचिते घाउ हेबे ने करतै तऽ जादा नोचै छऽ किएक नहि नोचऽ बस एतने टा ने आओर किछु होइ छऽ आओर किछु होइ हँ तऽ माथामे दरद हेतै तऽ देह हाथ तऽ दुखबे ने करतै आओर किछु आओर किछु होइ छऽ बोलऽ ने चुप्प किएक छऽ आओर किछु नहि ने होइ छऽ ओ ओ तऽ कोनो डॉकटरसे दवाइओ खएलऽ यऽ तऽ दवाइ लेबऽ हँ तऽ दवाइके साथ साथ परहेज भी करै पड़तऽ देह हाथ नोचै छऽ पेटमे दरद होइ छऽ कानोमे घाउ भए गेलऽ नोचै छऽ ओतना किएक नोचै छऽ ओहि वजहसे घाउ भेलऽ यऽ तऽ ठीक छै हम मेडिसिन लिखि दै छिअऽ तऽ दवाइ दए दै छिए दवाइ खइहऽ अगर ओ दवाइसे आराम नहि हेतै तऽ एकबेर बाहर जाके देखै लिहऽ आब आओर सब कोनो प्रॉब्लम पेट दरद होइ छऽ खाना उना पचै छऽ कि नहि खानामे खाइ छहक कि सब नहि पचै छऽ खानामे कि सब आओर कहीँ किछु खा अभी आम उमके सीजन छै कहीँ खटाइ उटाइ खाइ हेबऽ ओहि वजहसे पेट दरद करै हेतऽ ने तऽ गैस बनै हेतऽ तब आम नहि ने खाना चाही जकरा पेटमे दरद होइ छै ओ आम खएतै हँ तऽ परहेजसे रहै पड़तै तब दवाइ आओर सूट करतै ने तऽ हम दवाइ दै देबऽ तू टाइमपर खएबे नहि करबऽ थोड़े सूट करतऽ हँ हम दवाइ सब लिखि दै छिए टाइम टेबुल खइहऽ परहेजसे रहिहऽ खटाइ उटाइ नहि खइहऽ तब ओ अपने ठीक भए जएतै अगर एहि मेडिसिनसे ठीक नहि हेतै तऽ एकबेर बाहर जाके देखै लिहऽ ठीक तऽ होनाइए छै दवाइ दै छिए तऽ ठीक तऽ होनाइए छै ठीक तऽ होइ छै कोइ चान्से नहि छै ठीक तऽ होनाइए छै दवाइ लिखि दै छिअऽ हँ दवाइ लिखि दै छिअऽ तोँ